भारत में शिक्षा का स्तर दूसरे देशों की तुलना में नीचे है क्योंकि वहाँ पर जो एडवांस प्रणाली चलती है शिक्षा की यहाँ पर इतनी एडवांस नहीं है वहाँ पे हर तरीके की चीज़ पढ़ाई जाती है हमारे यहाँ पर जब अंग्रेज आए थे उससे पहले जो गुरुकुल चलते थे उसके अंदर पहले से ही बच्चों को पढ़ा दिया जाता था कि उन्हें कैसे पढ़ना है लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपने हिसाब से चेंज कर दिया और अभी भी हम वैसे ही शिक्षा की प्रणाली को चल रहे हैं और पहले के टाइम में जब लोग नवीं क्लास में अपने सब्जेक्ट ले लेते थे नाइंथ से ही उन्हें पता होता था कि उन्हें क्या पढ़ना है और कौन सा फ़िल्ड लेना है नाइंथ टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ तक तो मतलब इलेवंथ तक तो ट्वेल्थ इतना कॉलेज हो जाता था इस तरीके से वह पढ़ाई कर रहे थे